जी हाँ पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने हमारे बाइक चलाने पर असर तो डाला हैं क्योंकि बाइकर्स को एक हज़ार दो हज़ार तीन हज़ार चार हज़ार किलोमीटर तक का सफर केवल मात्र बाइक से ही करना होता है चूँकि पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ जाने के कारण ईंधन का खपत ही बहुत ज़्यादा होता है तो ये हमारे पर बहुत बड़ी समस्या तो उत्पन्न हुई है साथ ही ईंधन का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण के लिए हानिकारक भी है तो हम आप से निवेदन करते हैं कि कम ईंधन का उपयोग करें और ज़्यादातर आप सी एन जी गैस का भी उपयोग करें